आबै आबौमोननिफ्राय मोनबोनाय मस्ला मस्लिफोर दं नामा होनब्लाथ' बिराद गोब्राब खोथा जायो बिसिनिफ्राय मोनबोनाय मस्ला मस्लिया जेनेबा थफ्ला दोनखुमानायथ' नङा जिखुनु आबै आबौमोना मा मा मस्ला फोरखौ बाहायबोयोमोन गोदोफ्राय दिनैसिमाव आरोखि बेफोरबादि फिसा फिसौ सोलाय सोल' खालामनानै एसे बाहायनाय जायो आरोखि जेनेबा जोंनि आबै आबौमोना गोदोहाय बाजाराव मोननाय मस्ला मस्लिखौनो बाहायामोनबो जानो हागौ नङा होनबा बेखौथ' जों मोनथिला जों आबै आबौमोननि दिनाव गैयामोन नालाय दानिया मानसिफोरा ओंखाम ओंख्रि संनायाव जे रोखोम बाजारफोराव मा मस्ला मोनो जिरा मस्ला गरम मस्ला जेनेबा एखनबा कास्मिरि मस्ला पान्जाबि स्टाइलनि थाखाय पान्जाबि मस्ला जेनेबा माखासे बानलुफोराबो पेकेटनि मिट मस्ला दानि जुगावथ' मिट मस्ला बाहायो ना मिट मस्ला एखनबा मेगि मस्ला जिखुनु बाहायनानै सङो आरोखि दानि जुगाव किन्तु गोदोनिफ्राय लाथारोब्ला जेनेबा जोंनि आबै आबौमोना मस्ला मस्लिफोरखौ जेनेबा हायजें बिलाइ हाइजें बेदरखौनो देनाय एखनबा समाव अन्थाइ बाजाब एखनबा समाव जेनेबा नोरसिं बिलाइ बेफोरबायदि रोखोमनि मस्ला मस्लिफोरखौ बाहायनाय जायोमोन आरोखि ओ मोनसे जोंनावबो गायग्रा दंखायो मस्ला बिलाइ होननाय बेफोरखौनो बायदिखौनो बाहायो जुदि जोङो बेफोरखौ बाहायलांबाय थायोब्ला हमनानै लादो बेनो आबै आबौमोननिफ्राय मोनबोनाय रोखोमनि मोनसे मस्ला जेनेबा जोंनि ओंख्रिफोराव होनाय नार्जि अनलाफोराव मोनसे खारै रोखोमनि बस्तु होनाय जायो आरोखि खारै होननाय बेखौबो जों बर'फोराल' बाहायो होनब्ला बेयो मोनसे जोंनि आबै आबौमोननिफ्राय मोनबोनाय मस्ला होननानैनो होननो हायो जों बेखौ जेनेबा जोंनि बर'फोराल' बाहायो बेखौ माबादि बानायो जेनेबा बेखौ जेनेबा जों मोनथाम मोनब्रै रोखोमनि बानायनो हायो जेनेबा मोनसे थालेर फस्लाखौ सावनानै बानायो मोनसे बेसरखौ सावनानै बानायो ओमफ्राय मोनसे जायखिजाया फाथो बेफोरखौबो सावनानै बानायनाय जायो आरोखि होनब्ला बेफोरो मोनसे आबै आबौ मोना जोंनो फोरोंबोनानै होनायना बेफोरबो मोनसे रेखोमनि मस्लायानो जाहैबाय आरोखि होनब्ला जोङो दासिमाव बेसेबां रोखोमनि जायो जोङो इन्डियान एबा कन्टिनेन्टेल एबा सोरबा चाइनिस बेफोरबादिनिखौ जोङो सोलोंनाय जाखायाखै बांसिनानो जों बर' हारिया दासिमबो माबादि रोखोमनि जायो बे गासिबो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थाखानाय जिरा मस्ला होनाय जेनेबा सामब्राम गुफुर देनानै होनाय बेसोरो गासिबो माबा आबै आबौमोनानो गोदोनिफ्राय बिदिनो होबोजोबखायो नालाय जोंबो बेबादिनो होयो अन्थाइ बाजाबफोर होनाय बेफोरखौथ' आलादा हारिफोरा होआ ना खालि बर' मानसिफोराल' होयो बेनि थाखायनो बेबो मोनसे जोंनि थाखाय बे आबै आबौनिफ्रायनो मोनबोनाय बायदि मोनसे रोखोमनि मस्ला बेफोरनो जाहैबाय जोंनि आबै आबौमोननिफ्राय मोनबोनाय मस्लाखौनो होननानै जों लानो हायो आरोखि